हैलो ओह् भैन जी ओह् फुल्ल चाहिदे न सानूं शिवरात्री उप्पर सारे गै मिक्स इ'यां गुट्टे दे होई गे गुलाब दे गुट्टे दे गुलाब दे होर जेह्ड़े बी न पर ताजे पिछले बारी तुसें हैनी हे इ'यां बेकार फुल्ल दित्ते हे ते ओह् दिक्खी लैएओ शैल गै लेआएओ फिर क्योंकि चाहिदे पूजा बास्तै फुल्ल चाहिदे न ते शुद्ध करनी ऐ आं स्हेई ऐ हां अल्ली ते इक दिन पैह्लें लेगे जां उस्सै दिन लेगे आह्नियै ते ठीक ऐ फिर में उस्सै दिन नेईं ते में सनाई ओड़ेओ ओह् निं करेओ ऐ लेई आएओ करी ओड़ेओ डन ठीक ऐ ठीक ऐ हां हां लेट थुआनूं पता ना करी लैएओ कोई ज्हार पंदरां सौ धोड़ी ठीक हां सारे सारे कल चाहिदे इ'यां बक्खरी बक्खरी पूजा करना ऐ हां लेई आएओ फ्ही ठीक ऐ में थुआनू सनाई ओड़ेआ हून चेता रक्खेओ हां ठीक ऐ